राजस्थान हिकु गर्मु प्रदेश आहे इन खे हटाइण लाइ आब हवा खे सही करण लाइ ॾाढा वण टिण लॻाया पिया वञनि

ॾाढी गर्मी हुजण करे पाणीअ जी कमी बि रहंदी आहे इन खे कमीअ खे हटाइण लाइ नदियुनि खे पाण में जोड़ियो पियो वञे राजस्थान में यमुना नदी जेका उत्तराखंड ऐं दिल्ली मां अचे थी उहा हिते हिते अचे इन लाइ पूरी कोशिश कई पई वञे वण टिण लॻाया पिया वञनि पेट्रोल वारियूं गाॾियूं हटाए करे नयूं बैट्रीअ वारियूं गाॾियूं लॻायूं पयूं गाॾियूं तयार कई पयूं वञनि की जीअं हिते जी आबो हवा में आबो हवा सुठी थिए